दा जोंनि ओनसोलाव जागायनो हाथावथाव माखासे फालांगिफ्रानो जाबाय फरायसाफोरनि थाखाय बुक स्थ'र खुलिनाय एबा लाइब्रेरि माखासे बुक स्थ'र खुलिनानै फरायसाफोरनो नांगौ बायदि बिजाबफोरखौ मोननो हानाय बायदि हेफाजाब होनाय मानोना जोंनि ओनसोलाव मोनसे गिदिर गिदिर कलेज दङ आरो बेफ्राव नांगौ रोखोमै माखासे बिजाबफोरखौ मोनजोबनाय जाया दा बेनि थाखायनो जों बेबायदि गोदान फालांगि हिसाबै मोनसे बुक स्थ'रफोर खुलिनानै माखासे जायगाफोरनिफ्राय नांगौ रोखोमनि बिजाबफोरखौ लाबोनानै बेयाव फरायसाफोरनो नांगौ रोखोमै एबेलेबेल एबा नांगौ बायदियै सुबिदा होनो हायोब्ला मोजां जागोन जौ जायगानि सोलोंथायारि थासारिया जौगालांगोन बेनिखायनो जों गिबिसिन बे फालांगिखौ खालामनो नांगोन मानोना जोंहा नांगौ रोखोमनि बिजाब बायदिसिना बेफोरखौ मोननो थाङा बेनि थाखायनो जों माखासे कलेज खाथिफ्रावनो एबा गुदिफ्रावनो जों माखासेफोरनिफ्राय एबा सोरनिफ्राइबा आइदियाफोर लानानै जों बेफोरबायदि फालांगिखौ खालामनो हागोन मानोना जोंहा फरायसाफोरा दानि गोदानै फरायनाय गथ'फोरा कलेज फरायो बिथांमोना नांगौ रोखोमनि बिजाब मोना बिजाबनि गोबां गोनांथि जाना फैयो बेनि थाखायनो जों सिगांसिन बेखौ मावनो नांगोन